बाक्सा जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय दा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव दावबायनायनि सोमोन्दै नायनो थाङोब्ला सान्नो थाङोब्ला गोदोथ' ओरैनो बाक्सा जिल्लायावहाय दावबायनायाव बेराद खस्थ'मोन लामा सामायाबो मोजां नङामोन पाक्कानि पिज जायाखैमोन एसे अखा हाबानो हाब्रु जायोमोन बेराद गोथौ गोथौ हाब्रु जाखायोमोन आरो ना जेन'बा आं जेब्ला बाक्सा जिल्लायाव फैजेनदोंमोन अब्ला लामाफ्राबो हाब्रु जायोमोन आरो दालांफ्राबो गैबावासोमोन दा खस्थ' मोनोमोन गारिफ्राबो खममोन लामा मोजां जायिनि थाखायनो गारि मटर हान्था हा हा हान्थिनो मानि बेराद मानि खस्थ' जायोमोन आरो दा लासै लासैनो लामा सामा मोजां जाबोबाय दालांफ्राबो गासैबो जाबोबाय दा बेनि जाहोनाव मानि गारि मटराबो टाइमावनो टाइमावनो थि टाइमावनो जेरावखि थाङा थांनो होना मानो आरो थारमाने मोनो आरो दा जोंनि बाक्सा जिल्लायावहाय दा आरो लाइन मोब्लिब मोब्लिबारि बिजोंनि सोमोन्दै होनोब्लाबो दा गासिबो न'खर न'खर गामि गामि गासैबो जोंहा कारेन जायखौ जों कारेनबो होनो मोब्लिबबो होनो जेन'बा दा न'खर न'खर गासैबो कारेनबो जाजोबबाय हरफ्रावबो बारा खस्थ' मोनला नङाबाथ' जोंनिया नैबे बाक्सा जिल्लानि दावथारा थिंजाय जोंनिया एसे खोमसिबानो ओंखारनो हायामोन लामायाव थारमानि थासारिया ओरैबायदिमोन एसे मोनाबानो मानि हाग्रा खाथिजों जाबजों मैदेर फैखायोमोन आरो ना

बिदि फैयोमोन दा बेफोरनिफ्राइ थारमानि जोङो रैखाथि मोनदों दा जोङो बबावबा थांनो बबावबा जुदि जोङो थांनो गोसो जादोंबा गुवाहाटीआवनो जोङो बेराय हैनो जा गोसो जादोंबा जों पातसाला बा बरपेटा बिब्दियाव थांनो गोसो जादों गोसो जाबानो जोङो न'निफ्राइ ओंखारनानै लामायाव ओंखारनानै थाबानो जों गोसोबायदि गारि मटर हमनो हायो आरो जेनेबा दा फरायनाय फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखायबो थारमानि थांनो थाखाय स्कुल कलेजआव थांनो थाखाय बेराद मोजां न'खर न'खर गासैबो मानसियानो गारि मटर न'खरफ्रामबो गारि मटर दंखायो बिसोरो गारि मटरजों लामा मोजां जानाय लोगो लोगोनो हान्थियो थाङो फैयो जायफ्रा न'खराव गारि लानो हाथ'याखै बिसोरबो साइकेल सालायनो थाखाय बेराद मोजां जाबाय आरो लामाफोरा दा बुंनो थाङोब्ला आङो जोंनि बाक्सा जिल्लानि नैबे लखि बाजार दावथारा बे एरियाखौनो साबसिन मोजां मोनो आरो आङो आङो बिराद मोजां मोनो आरो आं बे जायगायावहाय फैनानै बेराद मोजां मोनो दासिमबो खाफाल गोनां होन्नानै सान्ना लायो आं बे जायगाखौ बे जायगायाव हाबा जाफैनो मोन्नानै